नमस्ते हमारे यहाँ रोटी और सब्जी दाल चावल मिल जाएगा चोमिन भी मिल जाएगा बीस रुपये प्लेट आप क्या खाना चाहती हैं ठीक है सब की व्यवस्था हो जाएगी

ठीक है और कुछ चाहिए ठीक है मिल जाएगा सौ रुपये महंगा कहाँ है आज महंगाई नहीं दिख रही है पचास रुपये किलो और ये पचास रुपये किलो चावल बिक रहा है डेढ़ सौ रुपये दाल है उसमें प्याज़ लहसुन टमाटर के फ्राई करना पड़ेगा चलिए कुछ कम कर दीजिएगा बीस रुपये कम कर लीजिएगा नहीं अब ज्यादा कहाँ है बीस रुपये एक प्लेट का कम हो गया अब ज्यादा नहीं है ज्यादा है तो चलिए दस रुपये और कम कर लीजिए हाँ सलाद मिलेगा यहाँ आपको सलाद तो वैसे फ्री मिलता है सलाद का पैसा थोड़ी लगता है सलाद और चटनी का सलाद में चुकंदर रहेगा प्याज रहेगा ककड़ी रहेगी खीरा रहेगा ठीक है आइएगा ठीक है आइएगा दस लोग ठीक है भाई खाना तैयार रहेगा आप ऑर्डर दे दिया है आपने तो खाना तैयार ही रहेगा ना